महाराज तुस मेरे कोल आए दे हे मैं तुसेंगी जेह्ड़ी दवा दित्ती ही तुसें मिकी सनाया हा के मेरे लत्तै पीड़ ऐ मिकी दवा देओ होर जेह्ड़ा असर जेह्ड़ा प्रापर चेकअप थुआड़ा हून असें बिल्कुल प्रापर चेकअप करना पौना इक के दिक्खना पौना इक ऐक्स रा करियै दिक्खना पौना लत्तै च किश होर प्राब्लम ते निं ऐ के अस इयां खाल्ली पीड़े आह्ली दवा देई ओड़चै तुसें ते होर किश प्राब्लम होऐ तां होर किश खराबी बनी जा तां इस्सै गल्लै तुस मेरी क्लिनिक कल आएओ मेरी क्लिनिक आएओ कल साड्ढे दस बजे मेरी क्लिनिक खुलदी होर दबारा चेकअप करगे अस होर दिखगे कि केह् प्राब्लम ऐ फ्ही अ'ऊं तुसेंगी उस्सै स्हाबै नै दवाई दबारा देगा दिक्खो इयां मै थुआड़ी गल्ल समझै ना कि पैसे बी मतलब बंदे प्राब्लम होंदी होर बड़ा सिस्टम होंदा बंदे दा मगर सिस्टम एह् ऐ जे हून तुसें पैसे किश लाई बी छोड़े हून पीड़ घटगी बी निं थोड़ी तां फ्ही तुसें कोई फायदा ते निं होना ओह्दा हून अ'ऊं एह् गल्ल आखा दा के तुस फिर दबारा चेकअप कराई लैओ अस सिस्टम दिक्खी लैने नुहाड़ा जे केह् प्राब्लम ऐ क्लियर ते इक आह्ली दवाई होर लाओ तुस मेरे शा जेह्दे नै तुसें आराम होई जाना फ्ही होर इक ऐक्स रा उक्स रा कराना पौना तुसें नाड़ा लत्तै दा तैल्लु पूरा पता असें गी क्लियर लग्गना की केह् प्राब्लम ही ओह् जेह्ड़ी असें पैह्ले दवा दित्ती ही तुसें तां ओह् तुसें सिर्फ इन्ना नार्मल सनाया हा की मेरिये लत्तै पीड़ ऐ असें सिर्फ पीड़े आह्ली दवाई गै दित्ते दी ही तुसें गी जेह्दे ने तुसें नी घटी हून असें चेकअप करना पौना पूरा डीपली अंदर जाइयै चेकअप करना पौना इक ऐक्स रा करने पौना उत्त जाइयै असेंगी पता लग्गगा केह् प्राब्लम ऐ फ्ही असें उस दे रिलेटेड तुसेंगी दवाई देनी हां बिल्कुल तुसें जनाब तुसें कल गै औना होर मेरी क्लिनिक खुलदी साड्ढे दस बजे मेरी क्लिनिक खुलदी तुस ग्यारह् बजे आओ बारह् बजे आओ जेल्लु नै पुज्जी सकगे तैल्लू नै आयो हां दिक्खो हां आं इन्ने लाई ओड़े तुसें थोड़े होर लाई ओड़ो हून लत्तै पीड़ घट गी गै नी थुआड़े ते तुसें पैसे बी लाई ओड़े फ्ही लत्तै पीड़ बी निं घटै तां आखा दा के थोड़े होर लाओ दवारा चेकअप कराइयै अस दोबारा दवाई दिन्ने तुसेंगी नेई घटी ते फ्ही दिक्खी लैगे नेईं घटी ते होर किश प्राब्लम होई सकदी मगर घटी जानी ऐ अगर ऐक्स्ट्रा करिये किश बी प्राब्लम असेंगी लब्बी जानी ऐ होर अस उ'यै नेही दवाई देगे तुसें तुसें घटी जानी कोई चक्कर निं इसदा ठीक ऐ ठीक ऐ जनाब